जॾहिं बि असां कंहिं प्रोग्राम में ॻाइण लाइ वेंदा आहियूं त सभिनि खां पहिरियों त असांखे पंहिंजे गले खे ठीक रखिणो आहे असांखे इहो ध्यानु रखिणो आहे की असांखे खांसी त कोन्हे या सर्दी ज़ुकाम त कोन्हे अगरि असांखे खांसी आहे या सर्दी ज़ुकाम आहे त असां जल्दी सां जल्दी दवा वठी करे पंहिंजे गले खे ठीकु कयूं छो की जेसि ताईं अगरि असांजो गलो ख़राबु आहे त असां ॻाए न सघंदासीं सुठे सां ऐं जीअं अगरि असांखे रिकॉडिंग सैशन लाइ वञिणो आहे न त असां कोशिश कयूं इहो ई इहा ई कोशिश कयूं कि असां चारि पंज दफ़ा प्रयास करे ऐं चारि पंज ॾींहं पहिरियों सुठे सां ठो सुठे प्रयास करे पोइ ई असां रिकॉडिंग सैशन लाइ वञूं त असां ॻाए बि ढंग सां सघंदासी ऐं रिकॉर्डिंग बि सुठे तरीक़े सां असांजी थी पाईंदी